जी बाजियौ हम तऽ फर्नीचरके दोकान से बाजै छी ओ तऽ अहाँ सबसँ पहिले एक बात बताबु जे अहाँके बजट की अइ मतलब कतेक अहाँ पाइ दए सकबै कत्तेक ओ तऽ हमर दोकानमे एहन पाँच हजार सँ सबटा ऊपरे समानके दाम छै पाँच हजार तकके कुर्सी हमर दोकानमे मिलत

इहए सब रेन्जके छै अपन दोकानमे

ठीक छै राखु